हाँ मैंने दो तीन बार त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर मूर्तियाँ बनाई हैं जैसे गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की जन्माष्टमी पर कृष्ण जी की बढ़िया लगा शुरू शुरू में मुझे कईं बार परेशानी हुई क्योंकि मेरे को इतना अच्छा पेंटिंग आता नहीं था धीरे धीरे मैंने मूर्तियाँ बनाना इस्टार्ट किया अब मुझसे ठीक ठाक मूर्ती बन जाती है मैंने लगभग अब तो हर गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी को मैं गणेश जी और कृष्ण जी की मूर्तियाँ बनाता हूँ और फ़िर हम सारे घरवाले उस त्यौहार के दिन उस मूर्ती की पूजा करते हैं पूजा करने के बाद उस मूर्ती को एक दो दिन घर पर रखने के बाद हमारे गाँव के सबसे बड़े मंदिर में रख कर आ जाते हैं